हमरा हिसाबसँ तऽ हमर किछु पैघ उपलब्धि एखन तक नहि भेल अइ आओर बेसी गर्वो करैके कोनो बात नहि अइ लेकिन बचपनमे हम जे पढ़ैत रही तऽ प्रतियोगितासबमे हम उत्तीर्ण होइत रही आओर सङ्गे सङ्ग हम दसमीमे जे मेहनति केलहुँ ओकर फल हमरा मिलल कि हमरा गाममे एक बढ़िआँ नम्बर आएल जाहिसँ कि हमर नाम नाम नीक लड़कामे भेल आओर सङ्ग सङ्ग हमर इज्जति कनि बढ़ल आओर माता पिताके नाम जे हम कनि मनि रोशन केलहुँ ओकर ओहिपर हमरा गर्व होइए आओर ओकर बाद हम बारहमीमे जे नम्बर अनलहुँ बारहमीके नम्बरके लऽ कऽ हमरा आओर गर्व होइए ओहिमे हम पुरष्कृत भेलहुँ अपन जिलामे सङ्गे सङ्ग हमरा पूरा राज्यमे दसटा विद्यार्थीमे एकटा हमरो नाम रहै ओहिसँ हम कनि गौरवान्वित महसूस करै छी आओर किछु बेसी हमर उपलब्धि एखन तक नहि भेल अइ वएह मेहनतिमे छी कि अहिना किछु आओर उपलब्धि बनाबी अपन सङ्ग सङ्ग अपन माता पिताके सङ्ग अपन गाम शहर जिलाके नाम रोशन करी एहिसँ पैघ गौरवान्वित बात किछु भऽ नहि सकैए एखन तक वएह कोशिश केलहुँ हँ आगाँ भी वएह कोशिश करैत रहब बाकी पढ़ाइ लिखाइके सम्बन्धित बात जे एखन तक हमरा गौरवान्वित महसूस कराबैए